मां जहिड़ो भॼन या गानो गाईंदी आहियां होड़ो मुंहिंजे चहरे जो भाव अची वेंदो आहे जीअं मां ख़ुशियुनि जो गानो गाईंदी आहियां त मुंहिंजे चहरे ते ख़ुशी छलकी ईंदी आहे मां दुख जो गानो गाईंदी आहियां त मुंहिंजा अखियुनि मां ॻोड़ा अची वेंदा आहिनि मां विरह जो ॻानो गाईंदी आहियां त होड़ो ही भाव मुंहिंजे चहरे ते अची वेंदो आहे मां भॻवान जो भॼन गाईंदी आहियां त मूंखे ओड़ो ही भॻवान जो स्वरूप ॾिसणु ईंदो आहे त जहिड़ो मां भॼन गानो गाईंदी आहियां मुंहिंजे चहरे जो भाव ओड़ो थी वेंदो आहे मां पंहिंजे आवाज़ खे सुठो करण लाइ हर वेले कोसो पाणी पीअंदी आहियां ऐं थधो पाणी फ्रिज जो पाणी फ्रिज जी शयुनि जीअं आईस्क्रीम रबड़ियूं मां कान खाईंदी आहियां पुड़ियूं तरियल मसालेदार शयूं खटियूं शयूं रबड़ियूं इहो मां कान खाईंदी आहियां मां रोज़ु पंहिंजो अभ्यास कंदी आहियां जंहिं सां मां सुठो भॼन गाइ सघां सुठो गानो ॻाए सघां ऐं पंहिंजी आवाज़ खे सुठो करे सघां